बिजली हमरासभके जीवनके लेल एगो सभसँ बड़ा एगो चीज बनि चुकल बाटे जोनकि बिजलीके चलते अब बहुत चीज खाना पीना ईसभ त्याग करयके होइ छै जे छै कि बिजलीके बिना आइके डेटमे गाम शहरमे ईसभमे पानि भी आना मुश्किल हइ काहेकि नल जलके होलासँ आओर भी चीज बिजलीके चलते बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाइ छै अब पहिनेसँ लोग बहुत ही ज्यादा सुकुमार हो गेल छै बिजली अयलाके बादमे जे छै पहिनेके लोक थौकमे काम करैत रहलय गाछीमे जे खेत रहलै अब की होइ छै कि बिजली घरमे लागि गेलाके बादमे कोनो बाहर भीतर निकलै छी ना आओर ओकरा जे छै बिजली कटलाके बादोमे ओहिचीज सभके सामना करयके पड़ै छै हँ बिजली अयलासँ एगो चीज फायदा हइ कि हमरा गाम देहात ईसभमे बहुत ही ज्यादा रोजगारके भी देखयके मिललक हँ पर बिजलीके बहुत ही ज्यादा समस्या गाम देहातमे ज्यादे कटौती करल जाइ छै कि शहरी इलाकामे बिजली देबयके चलते आओर सरकारके ईसभ चीजके देखयके चाही कि गामके लोक भी बिजलीके यूनिटके पैसा दै छै सिर्फ शहरी लोक ना दै छै सरकारके एहिसभ चीजपर भी देखयके चाही